ہاں ہیلو قریشی کباب کارنر سے بات کر رہے ہیں جی جی مجھے دو پٹ دو پلیٹ مٹن کباب ایک پلیٹ بٹر چکن تین پلیٹ چکن چنگیزی چاہیے تھی میں نے کچھ دوستوں کو اپنے گھر کھانے میں بلایا ہے یہ مل جائے گی آپ کے یہاں کتنے دیر میں مل جائے گی اچّھا آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہے تو یہ پیک کر کے میرے گھر کے پاس بلی ماران والی گلی میں پہنچواں دے ٹھیک ہے بھائی اوکے